म्यूचुअल फंड एक तरह का फंड रहता है जिसमें आम आदमी या कुछ व्यक्ति अपना पैसा लगाते हैं इस उम्मीद से कि वह पैसा दुगना हो सके या फिर बढ़ बढ़ के उनको वापस मिल सके म्यूचुअल फंड में निवेश करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यह आपको ये आपको बाज़ार की सारी सारी चीज़ें बाज़ार में क्या क्या हो रहा है क्या कौन सी कौन सी कंपनियाँ बढ़ोतरी कर रही हैं कौन सी कंपनियाँ अच्छे से चल रही हैं नहीं चल रही हैं ये बताता है म्यूचुअल फंड आपके के विज्ञान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यह आपका विज्ञान सीमित ना रख के हर जगह से प्राप्त करने के लिए मदद करता है कि कौन कौन सी कंपनी या कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ अपना पैसे लगा रहे हैं जिस इस उम्मीद में कि उन्हें ज़्यादा पैसे वापस मिल मिल सके अगर हम किसी का मार्गदर्शन करना चाहे कि म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए कि नई करना चाहिए तो तो ऐसे करेंगे कि उसको पहले समझाया जाए कि ये होता क्या है इसमें लोग करते क्या हैं कैसे करते हैं क्यों करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या क्या वो सुरक्षाऍं लेके करते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई अगर नया व्यक्ति आके म्यूचुअल फंड में निवेश कर कर रहा है तो वो इस इस उम्मीद से निवेश कर दें उस गलत कंपनी पे कि अगर मैं यहाँ पर पैसे लगाऊँगा तो मेरे पैसे डूबेंगे नी जब बढ़ जाएंगे तो उसको हमको ये बताना ये उसको मार्गदर्शन हमको ये करना चाहिए उसका कि आप सही कंपनी में अपना पैसा लगा लगाऍं कैसे लगाऍं क्यों लगाऍं और देख के लगाऍं बिल्कुल कि सही आप सही जगह निवेश कर रहे हैं कि आपका पैसा बढ़ेगा या आपका पैसा डूबेगा